ओंख्रि ओंख्रिया आं बेराद संनो गोसो दङ बेफोरखौ आं गोदोनिफ्रायनो एसे एसे सोलोंबोखानाय ओमफ्राय दा नारजि नारजि अमा नारजि अमाखौबो आं संनो रोङो गोथावनो ओमफ्राय आरो अनलाजों मेवाइजों बिदिनो गोथावबो संनो रोङो आं ओमफ्राय दा बेफोरखौ सङो आं बेरादनो एखनबा एखनबा ओमफ्राय दाथ' संनायावथ' बेल' थाया ओमफ्राय दा दखानफोर होयो दखानाव संनायाव हेफाजाब होयो आं बिब्थैना दखान दं दा बेयाव सिंग्रा माबा माबि बरा बिदिनो माबा माबि सङो संनायाव आंबो हेफाजाब होयो बेरादनो दा आंबो बेफोरखौ एसे रोंबाय नारजि अनला संनायावथ' आं बेराद गोदोनिफ्रायनो संबोनाय जाबाय नालाय दा एसे एक्सपार्ट जाबाय दा अनला नारजिखौ बोरै सङो दा नारजिखौ माबागोन सुग्रोगोन बिनिफ्राय बेदरखौ एवगोन बेदरखौ एवनानै बिदिनो बेदरखौ होनोसै ओमफ्राय नारजिखौबो होनोसै बिनिफ्राय बिदिनो बानलु संख्रि हालदै गोबां बानलु गोग्गोम गोथाव सङो गोग्गोम गोथाव जायो बिदिनो ओमफ्राय दा अनलाजों मेवाइजों अनलाजों मेवाइजोंबो बिराद गोथाव जायो फार्स्ट मेवाइखौ हानानै लाग्रोबाय बिनिफ्राय अनलाखौ देनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय दा अनलाखौ माबाबाय संबाय ओमफ्राय मेवाइखौ होबाय बेयावबो बिदिनो बानलु संख्रि हालदै बेखौनो होयो बिनिफ्राय दाथ' मडार्न जुग जाबाय दाथ' बेबायदिखौ एसे खमानो जाबाय मोननो नागिरला ओमफ्राय दाथ' बे दाउ दं अमा दं ओमफ्राय ना दं ओमफ्राय आरो हाग्रानि बेदर दं ओमफ्राय एमबु बेदरबो दं बेफोरखौ आं बिराद एसे एसे संनो रोङो बेनिफ्राय दाथ' बिजनेसावथ' ओंखारथ'वाखै आङो स्टुदेन्ट हिसाबै स्टुडेन्ट हिसाबै बिदिखौ न'आव संनानै जायो मायो ओमफ्राय दा स्टुडेन्ट लाइफ जोबनानै मा खालामनाय जायो मा खालायनायाव बिदिखौनो आं एसे माने एमबुफोरखौ माबाफोरखौ संनाय गोथाव सङो